गाय रखते हैं भैस रखते हैं इसको पालन करते हैं सारे इसको चरा देते हैं इसको खाना खिलाते हैं इसको चराते हैं ले जाते हैं बाग में भी ले जाते हैं इसको घुमा फिरा करके भी लाते हैं खेती में ले जाते हैं फिर ला करके घर पर लाते हैं इसको लिए सानी बनाते हैं भूसा लाते हैं भूसा भूसा का इसका सानी देते हैं दाना देते हैं जैसे भैंसी हुआ भैंसी को बनाते हैं भैंसी को दूहते हैं दूध बेचते हैं इसको बाद में गाय हुआ जानवर हुआ जो भी हुआ इसको बढ़िया से हम लोग पालन करते हैं रखते हैं धोते हैं बाग में भी ले जाते हैं चरा करके लाते हैं सारी चीज करते हैं इसको बना करके खुट्टा पर ला करके बांधते हैं फिर में घर में इसको रखते हैं जैसे ठंडा आ गया तो ठंडा में इसको चट्टी ओढ़ाना पड़ता है घूर करना पड़ता है सारी चीज करना पड़ता है आगुन का व्यवस्था करना पड़ता है यदि बेमारे पर गया तो इसको लिए हम लोग का दवाई भी बनाना लाना पड़ता है डाक्टर के लिए बुलाना पड़ता है सारी चीज व्यवस्था करना पड़ता है जैसे माल हुआ मवेशी हुआ जो भी हुआ ठंडा में हम लोग इसको भी नहीं निकालते हैं बाहर में बाहर में निकालने से थोड़ा ठंडा लग जाता है इसको जैसे खेती करते हैं खेती में ले जाते हैं इसको घुमा फिरा करके लाते हैं ला करके इसको फिर बांधते हैं बांध करके फिर सानी करते हैं भूसा देते हैं सानी में आजकल ऐसे तो खाता नहीं है इसमें अनाज देना पड़ता है थोड़ा दाना देना पड़ता है इसको मिला करके सानी व करते हैं सारी चीज़ बनाते हैं इसको बाद में खाना ये खाता है इसको बाद में हम लोग इसको बाहर में भी ले जाते हैं टहला बुला करके लाते हैं सुबह शाम इसको भैंसी को टहलाना पड़ता है भैंसी को टहलाएँगे नहीं तो भैंसी घर में भर दिन बंधा नहीं रहता है इसको लिए इसको बाहर में भी ले जाना पड़ता है बाहर में भी टहला करके लाना पड़ता है इसको सारी चीज व्यवस्था करना पड़ता है खाना देना पड़ता है सारी चीज देना पड़ता है इसको लिए आपको व्यवस्था करना पड़ता है जैसे भूसा का खरीदते हैं भूसा खरीद करके लाते हैं हम लोग जहाँ से भी खरीदते हैं जो माल मवेशी रखते हैं तो इसको लिए तो खोराकी तो देना ही पड़ेगा नहीं देंगे तो ऐसे तो न होगा नहीं